मां टुटियल तारे खे ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थियुमि छाकाणि त मां आखाणीअ में पढ़ियो हुयुमि की टुटियल तारनि खे ॾिसणु ॾाढो शुभु थींदो आहे ऐं उन टुटल तारनि खे ॾिसी करे कुझु तव्हां घुरो त तव्हांजी ख़्वाहिश ऐं मन्नत पूरी थींदी आहिनि त जॾहिं मां टुटल तारो ॾिठो त मां अखियूं बंदि करे प्रार्थना कई की मुंहिंजा जेके बि सुपिना आहिनि उहे पूरा थियनि जेके मुंहिंजा थिया बि आहिनि त मां थोरो बिलीव कंदो आहियां टुटियल तारनि जे विच में ऐं मतलब त मुंहिंजूं त सभु विशिस पूरियूं थींदियूं आहिनि अॼु बि टुटल तारा ॾिसी करे कोई न कोई विश घुरंदो आहियां